द्वारिका बोल रही हो ना मुझे कुर्ते सिलवाना है तो कितने पैसे देना है कुर्ते का थोड़े से कम कर लेना ये तो मैं डाल दूँगी कितने दिन में दे दोगे नाप तो मैं दे दूँगी आप रहते कहाँ पर हो मुझे सिम्पिल सिलवाना है डिजाइनिंग नहीं सिम्पिल पहनती हूँ मैं हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी आपका एड्रेस बता दीजिए मुझे ठीक है किसके पास ठीक है किसकी दुकान है दुकान पर ठीक है कॉल करके आ जाएँगे कितने टाइम मिलोगे आप ठीक है शाम को आ जाऊँगी मुझे दस एक सूट सिलवाना है दस कुर्ते ये आप कितने दिन में दे दोगे न ठीक है मैं आती हूँ पैसे बता दो तो आती बार डाला ना